हमरा सबके इलाकामे तऽ फिलहाल अभी पारम्परिक खेल क्रिकेट छै किएकि जे देखियौ हम सब बचपनेसँ क्रिकेट खेल एलियै हँ आओर बचपने मे सीनियर सबके देखैत देखैत सिखलियै जे केना क्रिकेट खेलाइ छै आओर क्रिकेट के कि केना रूल छै कि हिसाब सँ केना होइ छै कतेटा के फील्ड होइ छै कटे कते वजनके बॉल होइ छै आओर कोन बॉलसँ खेलाना चाही आओर कतेक पिलियर खेलना चाही आओर कोन जगह के कि नाम सँ सम्बोधित कएल जाइ छै तऽ जेना देखियौ क्रिकेटमे एगारहटा पिलियर होइ छै ओ एगारहटा पिलियर होइ छै आओर देखियौ क्रिकेटमे एगारहटा पिलियरके बाद जेना दूटा जेना एगारहटा पिलियर भेलै दूटा प्रस्पर्धा भेलै मतलब दू आदमी सँ खेल भेलै दू टीम मऽ तऽ एगारह एगारह दुनूमे पिलियर रहै छै आओर ओ पिलियरमे ने जेना शुरू भेलै तऽ ओहिमे बैट होइ छै आओर बाइस डेग के ही अथि होइ छै मतलब मतलब खेल के अथि क्रिच मतलब जेतबा खेलाल जाइ छै मैदान तऽ बड़ा होइ छै तऽ जेना ओहिमे बहुत जगह फील्डिंग लगाएल जाइ छै जेना पिलियर सबके तऽ ओकरो सबके नाम अलग अलग होइ छै जेना देखियौ हम नऽ सीधा बैट के खेलै छियै ओकर सीधा सीधी लगेलियै तऽ ओरा एस्टेट कहल जाइ छै आओर देखियौ जेना ने मतलब एस्टेट कहल जाइ छै तऽ ओहोमे एस्टेटमे कहै छै लॉन्ग ऑफ कहै छै आ लॉन्ग ऑन कहै छै लॉन्ग ऑफ भेलै मतलब जे ओकर दाहिना साइड आओर लॉन्ग ऑन भेलै मतलब बाँमा साइड इ लगाएल जाइ छै और मिड विकेट होइ छै मतलब बिच के मतलब जेना खेलाइ छै ओकर बिच के एरिया मिड विकेट भेलै आओर मिड ऑफ होइ छै पॉइन्ट होइ छै आओर गली होइ छै एहिमे लगाए लगाए कऽ धीरे धीरे खेल खेलाएल जाइ छै आओर ई खेलमे मतलब एक कीपर होइ छै आओर मतलब एकटा बॉलिंग करै छै आओर धीरे धीरे मतलब पाँच बॉलर जते होइ छै पाँचटा सातटा सब बॉलर मगर एकटा कीपर जे होइ छै ओ बॉलिंग नै करै छै कियाकि ओ फिक्स भए जाइ छै क्रिकेट खेलाइत कला आओर धीरे धीरे ई खेल बहुत ही जादा हमरा सबके इलाकामे खेल चलि अयलै हँ आओर ई खेल बहुत एते जादा बढ़ि रहल छै धीरे धीरे एकर धीरे धीरे क्रिकेटके माँग बैढ़ रहल छै किएकि सब धीरे धीरे हमरा सबसँ जे जूनियरो छै ने ओहो सब आब धीरे धीरे देख रहल छै आओर ओकरा हमसब अपना साथ लए आनि रहल छै खेलाइ लए ओकरो सबके सिखाए रहल छी जे एनिये खेलबिही तऽ आगू धीरे धीरे काम एतौ और यए खेलैत खेलैत जेना देखियौ इलाका मे औरी ढेरी खेल छै मगर ई क्रिकेट के जादा बढ़ावा देल गेलै हमरा सबके